हा असांजे लखनऊ जिले में इलाही सरकारी स्कूल आहिनि प्राइवेट बि आहिनि सरकारी बि आहिनि ऐं मां पाण बि ॾिठो आहे सरकारी इस्कूलनि में पहिरियों न हूंदो हुयो मां पाण बि सरकारी स्कूल में पढ़ी आहियां पहिरों त कोई ध्यानु न हूंदो लेकिन हाणे त मतिलबु उन्हनि जे उन्हनि खे रोटी बि ॾिबी आहे मानी बि ॾिबी आहे ऐं उन्हनि खे दवा बि ॾिबी आहे इहो मां पाण मूंखे ख़बरूं आहिनि त लखनऊ में ईअं इलाही विकास इन ॻाल्हि ते थियो आहे मां पाण बि ॾिठो आहे ऐं हे स्कूल बि आहिनि प्री स्कूल स्वास्थ्य प्रगति नैतृत्व कि जी जिम्मेदारी बि उठाइणु मतिलबु सभु हुजनि करनि था स्कूल